हम लोग नदी पर मछली पकड़ने के लिए जाते हैं नदी में मछली जाल जाल से पकड़ते हैं और काँटों से पकड़ते हैं नदी में हम नाव डाल कर मछली नाव से जाल फेंककर उससे पकड़ते हैं और गड्ढा खोद कर मछलियों को उस गड्ढे में आ जाती हैं से पकड़ लेते हैं

जाली जो कि मछली पकड़ने वाली जाली होती है उससे मछली पकड़ते हैं नदियों में जाकर और एक हमारे वहाँ चलता है जाल का नाम करंट होता है उसको हम नदियों में फैला देते हैं जो कि उससे भी हम लोग मछड़ी मछली पकड़ लेते हैं और हमारे पास एक जाल का नाम होता है फरदी जो कि हम उससे भी नदियों में मछली पकड़ लेते हैं और हमारे यहाँ नदियों में एक जाल चलता है उसको हम कहते हैं करैला वह हम उसको नाव नदी में नाव डाल कर उसपर खड़े होकर उसको नदी में फेंकते हैं उससे भी हम मछली पकड़ लेते हैं और हम नदी में नाव पर चढ़ कर काटोस जिसको कहते हैं हम लोग हमारी देहाती भाषा में कटिया कहते हैं उससे भी हम मछली फँसा लेते हैं तो किन नदियों में हम लोग बहुत से जालों का प्रयोग करते हैं जैसे कि एक जाल हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं हम पिलनी उससे भी हम मछली फँसा लेते हैं तो ऐसे हमारे पास मतलब बहुत सारे टेकनीक हैं जो कि हम नदियों से मछलियों को पकड़ लेते हैं ऐसे ही एक जाल हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं जाली तो उससे भी हम मछलियाँ पकड़ लेते हैं और एक जाल हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं जिससे जिसको हम बोलते हैं चौंधी उस चौंधी को हम वह हमारी बहुत बड़ी जाल होती है इसका नाम चौंधी होता है तो हम लमसम नदी को पार कर देते हैं जिसमें पन्द्रह से बीस बीस लोग लगते हैं तो इधर से डाल कर दस लोग इधर दस लोग उधर और उसको हम लोग फिर नदी में चलाते हैं चलाते चलाते वही कम से कम एक घंटा उसको पानी में खींचते हैं और खींचते खींचते एक घंटे के बाद वह धीरे धीरे ऊपर निकाली जाती है तो ऊपर खींचने के बाद उसमें मछलियाँ आने लगती हैं फँस जाती हैं बहुत सारी मछलियाँ उसमें आती हैं तो इसी प्रकार हम लोग बहुत सी टेक्नीक हमारे पास है जो हम नदियों में हम मछलियों को पकड़ लेते हैं और पकड़ कर फिर उनको हम बेचने जाते हैं या खाते भी हैं मंडी भी जाती हैं नदियों से मछलियाँ पकड़ कर मंडी भी ले जाते हैं हम लोग

जिसमें सब लोगों का हिस्सा भी लगता है और इसी प्रकार हमारा हम लोग के पास बहुत सारी मतलब टेक्नीक होती है नदियों में नदियों से मछलियाँ पकड़ने के लिए बहुत सारी टेक्नीक होती है